दा जोङो जोंहा जों बे नैबे सालबारि एरिया माने बे सालबारि एरिया होननानै बुङोब्ला जोङो फ्राय बाथौ हारिया गामि सयथा दङ सयथा गामि आरो खाथि खाथि आरो खाथि खालायाव दङ जोंहा खृष्टानफोर दङ गामि अब्लाबो जेबो नङा जोंहा बे सालबारि ओनसोलावनो बाजार दङ बे बाजारावनो मिलि जुलि हाथाय बाजार जालायो रायज्लायो गावबागाव धोरोम गावबागाव फोरबो फालि लायो जोंहा दा फ्राय बे सयथा गामिया बाथौयारियानो माने गारजा होग्रा हामबाय होग्रा बिदिनो बोथोर लानानै बोथोर होयो जेरैहाय राजुहुआयाव जोंहा गारजा दङ बे गारजाखौ आसिन कातिक आसिन जोबनाय कातिक मास मोनहां मोनहां समाव गारजा होनाय जायो आरो आमफ्राय ओजोंहाय जेला बैसागिया जागोन अब्ला हामबाय होनाय जायो आरो जों एखे धोरोमानो बे सयथा गामिया बे बाथौआनो रखथ' बाथौ आरो बुलि होयो दा बहाय आरो माखासे जोंहा बे सयथा गामिजों मिलायनानै मोनसे मन्दिर दंलायो बे मन्दिरानो जाहैबाय नैबे सालबारि बाजारावनो दलरसे जायगा लोखि मन्दिर दङ बेखौ जोंहा सयथा गामिजों जैदिनाखि लोखि फुजा फोरबो दिन बे दिनाव खुंनाय जायो आरो नै दाख्लैसो जों राजुहुवायैनो बे लोखि फुजा फोरबोखौ फालिलांबाय गाजा गोमजायैनो हौवा हिनजाव ज' ज' गथ' गथाय दा बिबादि खुंबाय थायो आरो आमफ्राय समाव सम माने एखमब्ला गामिया खेराइ फोरबो खुङो दा जोंहाबो जोंनि गामियाव खेराइ फोरबो दंलायो नै दा माघ फागुननि गेजेरावनो खेराइ दंलायो खेराइ फोरबोबो खुङो आरो जोंनि बे सालबारि एरियायाव ओमफ्राय बिदिनो धोरोम सिबिनायाव गावबागाव गामियाव मन्दिर दंखायो पुर्निमा पुर्निमायाव माने हाबो आरो रायजो राजा मन्दिराव हाबो आरो पुर्निमा पुर्निमायाव बिदिनो मन्दिराव हाबो सालबारियाबो बिदिनो हाबो जों लागोआबो बिदानो हाबो जोंनि सयथा गामिया बिदिनो पुर्निमाब्ला पुर्निमाब्ला मन्दिराव हाबनाय फालियो आरो ओमफ्राय मंगलबार मंगलबारावबो हाबो मंगलबार आमफ्राय पुर्निमा मासाव खेबसे पुर्निमा जाबाय बे पुर्निमायाव हाबो आमफ्राय सबथायाव सानसे मंगलबार जाबाय नालाय बे मंगलबाराव हाबनाय जायो आरो फ्रयथेक सबथायाव मंगलबाराव आरो फ्रयथेक मासनि पुर्निमायाव मन्दिराव हाबनाय जायो आरो दा नैबे जोंहा नैबे सयथा गामिजों मोनसे समाज दं नालाय बे समाजना बिदिनो बोसोराव खेबसे बे लोखि फुजाल' होयो आरो बेनो आरो दा बै लोखि फुजायाव आंनो देग्लाय माबा जानांदों खैजिमा दारि जानांदों खैजिमा दारि जानांदों आं मोन्थोर रायनाय रायजो राजाया फसंना दोनबाय नालाय देग्लायनि बोसोराव माने आंनो खैजिमा दारि बिबानाव गोग्लैदों ओमफ्राय सिगां समाव बि सालबारिनिनो आं प्रेसिडेन्टमोन बाजारनि प्रेसिडेन्ट आव आङो फ्राय एगार' बोसोर मावबोबाय बाजारनि प्रेसिडेन्टआव दा आं बेहाय बिबान गैला गोदानै फज'बाय मानि आंबो बोरायबाय नालाय दा सेंग्राफोरखौ सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बाजारखौ सालायनो बिबान होबाय आंबो गोबाव सोलिबोबाय नालाय आरो गामियावबो आङो सिगां समाव गावबुरामोन माबा उननिसस' सुरानबबैनिफ्राय दुय हाजार एकसिम सय बोसोर आङो माने गामियाव गावबुरा सलायनाय जादों आरो बिबान मोन्दों आरो माने रायजो राजानि थोननायाव रायजो राजानि बिबान दोननायाव मावनो गोनां जायो दा सय बोसोर आङो गामियाव गावबुरा हिसाबै बिबान मोन्दोंमोन आमफ्राय दाबोथ' आरो मोनफिननाय जाहैबाय आङो मानो होमब्ला नै दाख्लैसो माबा मा होनो गारजा होदोंमोन नालाय गारजा बायखांनायनि उनाव बिदिनो मेल मिटिं जादोंमोन हिसाब निखास थाखा फैसा खरसा थांनायनि बेवहाय आरो आंखौ समाज गावबुरा आरो गायसं बावनाय जादों आरो दा आं मा बुंबावनो दा बे खिनियानो माने आंनि सलायबोनाय समाजजों दैदेनजानाय आरो रायजो राजाजों दोनजानाय बिबानफोरखौ आं खिन्थाबाय सिगां समाव आङो गामियावनो गावबुरा मोनदों सय बोसोर सोलिदों दा फैयै फैयै फैनानै ग्रोब आरो नैबे बाजारावबो आरो बाजारनि प्रेसिडेन्ट आं बिबान मोनबावदोंमोन आर देग्लायनि नैबे सालबारि एरियानि मोनद' गामिजों फुजि जानाय लोखि फुजायावबो आरो खैजिमा दारि गोग्लैदों आं रायजो राजाया दोनबाय जेला मावफुंना होनांबाय माथो खालामबावनो आरो खुनुदिन आं खैजिमा दारिया थारमाने बै मन्दिराव मोन्थोर रायसंग्रा बेखौ खैजिमा दारि होनो बर'नि मोन्थोर रायसंग्रा आइ आफाखौ गाबज्रिग्रा रायजो राजाखौ लानानै फोरमायग्रा बा बुंथिग्राखौनो खैजिमा दारि होननानै बुंनाय जायो आरो